जीवनमे खेलके महत्व बहुत ही बढ़ जाइत छै छोट बच्चा सब छै सिआन छै बड़ बुजुर्ग सब छै केओ भी छै कोइ ऐसन खेल खेलैत जब खेलैत छै तऽ एक तरह से पूरा बॉडीके पूरा शरीरके पूरा व्यायाम बढ़िआँ से होएत छै नस नस खिचाओ होइत छै तब ताकि बॉडी तंदुरस्त रहलक मोटापा हइ कोइ बीमारी छै कोइ हड्डीके दर्द छै ई सबके समस्या जादा ना होएके खतरा कम रहैत छै कि खेल कूद करएके चाही जीवनमे खेलके बहुत महत्व छै भारतमे खेलके बढ़ावाके लेल जे करबाके चाही कि जितना भी बच्चा सब छै ओहि सबकेँ पढ़ाइ लिखाइके साथ साथ जो इसकुलमे सरकारी इसकुल छै ओहि सबमे व्यवस्था होएके चाही कि रोज कमसँ कम आधा घण्टा बच्चा सबके ऐसन ऐक्टिविटी कराबैके चाही खेल से जुड़ल जे जाहिमे बच्चा सबकेँ अलग अलग क्षेत्रमे जेकर सबके पूछिके कि किनकर की पसन्द छै केओके फुटबॉल खेलएके पसन्द हो छै किनको छै केकरा क्रिकेट खेलएके पसन्द छै जेनाकि अखन देखल जा रहल छै कि अपन क्षेत्रमे पूरा भारतमे क्रिकेट किछु जादा ही प्रसिद्ध भए रहल छै जादा लोक क्रिकेट खेलए चाहैत छै क्रिकेटमे ओहिके लेल बढ़ावा देबएके खातिर ई हइ कि बहुत छोट छोट इलाकामे गाम उममे ऐसन हइ कि जो पढ़ल लिखल नहि छै ओ लोग ओहि क्षेत्रमे नहि जाए दै छै जैसे सरकारके किछु बढ़ावा किछु ऐसन योजना लाबएके चाही जिनसे जितना भी माइ बाबूजी सब जिनका जिनका अपना बच्चा सबके खेलएके खातिर भेजे खेलए खातिर भी भेजेके चाही भेजे ताकि ओहिमे ओकर जे अन्दरके ओकर अपन जे गुण छै ओ बाहर निकल निकले ताकि ओ देशके नाम रौशन करि सकए खेलके बहुत महत्व छै खेलके महत्व एहिके लेल काफी महत्वपूर्ण हो जाइत छै कि खेल से शरीर मजबूत होइत छै खेल से शरीर उरीर बढ़िआँ से मजबूत हो बनलक आ शारीरिक विकास बढ़िआँ से होएत छै तऽ जादातर बच्चा जब बच्चा रहैत छै जब कम उमरके पाँच छओ सालके तब हुनका बढ़िआँ से खेले बूले देबएके चाही ताकि शारीरिक विकास बढ़िआँ से होए ताकि ओकरा कोइ जादा कोइ कोनो मनोवैज्ञानिक कोइ दबाब नहि होए एकदम खुला विचार से ओकरा खेलए देबएके चाही कोइ तरहके ओकरा दिक्कत नहि होएके चाही पढ़ाइके साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी हइ खेल का महत्व बढ़ावै खातिर की खेलके की की महत्व छै नहि छै आओर सरकारी इसकुलमे हर पढ़ाइ खातिर बच्चा या माए बाप कोइ बच्चाके समझावैके चाही कि खेल से की की फायदा छै खेल से की की फायदा नहि छै अगर जे शारीरिक खेलके हमलोग जादा खेलब तऽ शरीरके ओ जादा फायदा करैत छै आओर सब की उपाए बहुत हइ कि नया नया योजना लाबए जा सकैत छै किछु गरीब घरके जे बच्चा छै ओकरा लेल प्रोत्साहन राशिके रूपमे की हँ अगर जो भी बच्चा हइ एकर बढ़िआँ बढ़िआँ रैङ्क ला रहल छै दौड़मे क्रिकेटमे फुटबॉलमे हॉकी हॉकीमे अगर एहिमे बढ़िआँ बढ़िआँ रैङ्क ला रहल छै तऽ ओकरा पुरस्कार देबएके चाही कपड़ा पानि खाना भोजन ई सबके भी व्यवस्था रहैत छै जाहिसँ कि गरीब घरके बच्चाके माए बापके ई टेन्शन नहि रहए कि हमर बच्चाके खेलते रह जाएत किछु बन नहि पाओत क्रिकेटमे खेलमे जगतमे भी ओकर की भविष्य छै की भविष्य बना सकैत छै की की करि सकैत छै देशके नाम पर जेतना भी पुरस्कार सब की की सरकार फायदा देवा सकैत छै ई बात गार्जियन सबके भी बताबेके बहुत जरूरी छै